हाँ हलो बोलिए मैम जी मैडम बताइए हाँ सिखाते हम मैडम हमारे पास गाड़ी उपलब्ध है हाँ आप अब मुझे बताइए कि आपको कब सीखना है क्या टाइम

जी मैडम हमारे पास उपलब्ध है महिला ड्राइवर पर डे के हिसाब से चार्ज लेंगे मैम पर डे दो सौ रुपए पर डे के चार्ज हैं

ठीक है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो हमें कोई दिक़्क़त नहीं क्योंकि क्या है ड्राइविंग लाइसेंस किसी के पास नहीं होता है तो हमें थोड़ी दिक़्क़त होती है उससे जी मैम तो इसी एरिए में आपको सिखाएंगे जिससे आपका हाथ थोड़ा कार चलाने में साफ़ हो जी जी ठीक है मैडम आप मुझे ऐड्रेस बता दीजिएगा मैं आपके अपने फ़ीमेल ड्राइवर को वहाँ पहँचा दूँगी